जैसा कि हम जानते हैं कि कई लोग कई धर्मों में अपनी अपनी कुछ पुरानी मान्यताओं को और परंपराओं को मानते हैं जिसमें कई चीज़ें ऐसी भी रहती हैं जो वैज्ञानिक तथ्यों से पूर्ण नहीं होती हैं जिन पर जिनका कोई भी वैज्ञानिक कारण नहीं होता है पर लोग फिर भी उन्हें मानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं बस ऐसी ही चीज़ें हैं अंधविश्वास कहलाती हैं पर अंधविश्वास मेरे हिसाब से एक नकारात्मक नकारात्मक क्रिया है जो मनुष्य अपना फ़ायदा सोचकर करता है जबकि और वास्तव में अंधविश्वास से कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही इससे कोई आपको मतलब ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है क्योंकि अंधविश्वास एक ऐसी चीज़ है जहाँ उसके पीछे कोई भी मतलब वैज्ञानिक कारण नहीं दिखता है जब आप आज भी हमारे गाँव में हम जैसे देखते हैं कि साँप काट लेता है या कोई भी विषैला जब जानवर काट लेता है तो वहाँ किसी भी जो गाँव का प्रसिद्ध झाड़ने वाला होता है उससे झड़वाना फुकवाना करते हैं तो ये एक अंधविश्वास नहीं है तो क्या है जबकि इस स्थिति में मरीज़ को या जिसे भी साँप ने काटा है या जा विषैले जानवर में काटा है उसे डोक्टर की आवश्यकता होती है पर उसे झड़वाते फुकवाते हैं अन्य कई बीमारियाँ होती हैं जहाँ डॉक्टर की ज़रूरत होती है मरीज़ को पर वहाँ भी उसे झड़वाना फुकवाना गाँव में करते हैं तो ये एक अंधविश्वास है और वहीं मैंने आपको बताया कि अंधविश्वास कभी फ़ायदा नहीं बन सकता और लोगों को मेरे हिसाब से इस गंभीर मुद्दे से इस प्रकार निपटना चाहिए उन्हें बढ़िया शिक्षा दी जानी चाहिए बढ़िया इसके विषय में बताना चाहिए कि हम इन सब गंभीर परिस्थितियों से जो जिससे अंधविश्वास से हमें खतरा हो सकता है उनसे साक्षर होकर निपट सकते हैं